बिजलीअ जा जेतिरा फ़ाइदा आहिनि एतिरा नुक़सान बि आहिनि जीअं त गीजर खे चालू रखी छॾे ॼणु वधीक देरि न खपे हू तपी करे फाटी सघे थो ऐं किथे अगरि बिजलीअ जो तारूं खुलियल हुजनि त उन्हनि खे ठीकु करणु खपे न त करंट अची सघे थो